गोंयच्या दक्षिणे कडेन दक्षिणे कडचें सर्गमय थळ म्हळ्यार आमचें काणकोण म्हाल काणकोण म्हाल हो एक ट्युरिस्टां खातीर एक आकर्शीक आकर्शक स्थळ जाल्लें आसा सकयल पोळ्यां तें खोला पऱ्यांत एक निसर्ग आसा तो सगळ्या ट्युरिस्टांक आकर्शीत करता सुरवातेक पोळ्यांचो जो बीच हांगा कारवारचे सारके ट्युरिस्ट सदांच येतात जे बीच फूल आसता ट्युरिस्टांनी तशेंच लोलयां हांगा जो कूप म्हणटात तो एक केव्ह आसा तें पळोवपाक खुबशे ट्युरिस्ट येतात दर्यांक दोंगराचो एक मोटो भुंयार आसा तितूंतल्यान उदक दर्यांतल्यान त्या वाट्यान ह्या वाट्यान पऱ्यांत येता आनी हो ही गुहा पळोवपाक खूब लोक येतात तशेंच फुडें गेले जाल्यार गालजीबागचो बीच गालजीबाग बीचार हो टर्टल बीच म्हणून फॅमस जाल्लो आसा आनी तो पळोवपाक खूब ट्युरिस्ट येतात तो कांसवाचें संवर्धन करतात कांसवांचें तशेंच राजभाग बीच कावळें बीच तर सगळें जग फॅमस जाल्लो आसा भायल्या जगभरच्यान लोक जे ट्युरिस्ट कावळें बीचार येतात जो बटरफ्लाय बीच सगळ्यांक खबर आसा तो पळोवपाक जावं खूब ट्युरिस्ट पावळें येतात आगोंदा बीच काब दे राम बीच तशेंच काब दे राम जो फोर्ट जो किल्लो आसा काबो दे रामा हांगा खूब इतिहास आसा हो किल्लो पळोवपाक देशभरांतले तशेंच भायले खूब ट्यूरिस्ट येतात पळोवपाक तशेंच कुळागरां लोलयें पैंगीणचे सारके जे गांव वाठार आसात असलेय बी हे बी जे कुळांगराचे गांव पळोवपाक जे स्पेशल ट्युरिस्ट येतात ते पळोवपाक येतात कुळागरां कशीं आसतात तीं थंडगार वातावरण हांगचें सगलीं देवळां पैंगीणचें पर्शुराम गोंयचें एकमेव दक्षीण गोंयचें एकमेव पर्शुरामाचें देवूळ आसा त्या देवळांत खुबशे लोक येतात ट्युरिस्ट येतात भायले पळोवपाक काणकोणचें श्रीस्थळचें मल्लीकार्जून देवूळ जें खूब पुरातन हीं दोनूय देवळां तशेंच बेताळाचीं देवळां लोलयेचें तशेंच पैंगीणचें हें पळोवपाक खूब ट्युरिस्ट येतात तशेंच खोतिगांवचें अभ्याहरणय वायल्ड लायफ सॅंकच्युरी ज्या जाग्यार जनावरां खूब आसा रानटी जनावरां ते पळोवपाचे खातीर येतात हत्ती आसा तें पळोवपाक खूब लोक येतात लोकांचें आकर्शण जाल्लें आसा तशेंच कुसक्याचो धबधबो बामणबुडीचो धबधबो उप्राचो धबधबो पळोवपाक खूब लोक येतात हें काणकोणचें खूब आकर्शण आसा तशें घोगेलांत सारोश्या वेल्या घोगेलांत हांगा न्हांवपाचे खातीर उदकाची करपा खातीर खूब लोक येतात तेका लागून काणकोण एक ट्युरिस्टाचें आकर्शण केंद्र जाल्लें आसा आनी हांगा खूब लोक येतात